खोनादों आङो दखानदारिलै दखानदारि औ आङो गोदै गोदै गोबाब फानो आङो

नंगौना आंनावथ' अनेख दंलै

दा नोंब्ला बबे मेथायखौ आंनाव बिगोन आंनाव मिस्थि दङ मिस्थि दं जुलाफि दङ आरो खरमा दङ ओमफ्राय लालमहन लालमहन अ लालमहन औ गासैबो गासैबो दंजोबो आंनाव गासैबो दंजोबो केक दंजोबो केक दंजोबो मोजां मोजां बुस्थु दंजोबो नोङो औ अ

औ

दामआथ' माबाया लालमहना बिस थाखा लायोलै लालमहना दाम दंना खिन्थु माबाया अ बिस थाखा पिसआव आरो ओमफ्राय बेयो बै मिस्थिया बेयो दस थाखा लायो नालाय दा माने नोङो फास्स' थाखाब्लाथ' बुहुद थाखा जायो नालाय थेवबो जेबो नङा दे आं हरनो हागोन बेखौ माने नोंनो नांथारगौब्ला ओरैनोथ'

ओं जागोन दे जागोन नों फैब्लानो जाबाय आङो रायज्लायगोन मा दामआव लायो नों एसे एनै बुरजा लांनायथ' माने एसे एनै खम बेसावबो मोनलांनो हागौना नङा होमब्ला एसे खम बेसाव दानना हरगोन आं औ औ औ अ दे आं खम रेटआवनो नोंनो दानना हरगोन नों जेबो सिन्था खामनो नाङा बे नोंनि नोंनि न'आव हाबा जानायसोथ' आंबो अननांगोन नङा होमब्ला दे जेबो नङा आं हरगोन दे नोङो आंनाव फैनानैल' नोङो रायज्लायफैदो मोजां गाज्रि जागोन दे अ औ औ औ देरसिन नङा होमब्ला औ औ औ औ औ औ अ अ औ औ जागोन दे जागोन औ जागोन दे माने नोङो टाइमखौ नों माबायाव फै थारमाने ओइ मोनबिलिथाराव माने मानसिफ्रा जाफा जाफि जायोना एसे टाइम बारग'नानै फै आरो दे जागोन दे अ दे दे दे औ दे दे दे जागोन दे दे